بھارت میں ہمارا پسندیدہ ریاست کشمیر ہے ہم کشمیر جانا پسند کرتے ہیں کیا ہے کہ وہاں برف باری ٹھنڈا کا موسم بہت اچھا جگہ ہے ہم جانا بھی چاہتے ہیں تو کشمیر جانا چاہتے ہیں کشمیر ہم کو زیادہ پسند پڑتا ہے وہاں ہم کو اچھا لگتا ہے گھومنے میں جانے میں سفر کرنے میں وہاں اسی لیے ہم کو بھارت میں جو ہے سب سے جیادہ اچھا پسند ہم کو کسمیر ہی لگتا ہے ہم کشمیر ہی جانا چاہتے ہیں ہمارا چوائس کشمیر ہے وہاں کا ٹھنڈا موسم وہاں کا برف باری وہاں کا گھومنا وہاں ہر جگہ جو ہے ہم کو یعنی کشمیر میں ہم کو بہت ہی اچھا لگتا ہے جانے میں اور گھومنے میں وہاں کا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم بہت اچھا لگتا ہے اسی لیے ہم اپنے بھارت میں کشمیر ہی جانا پسند کریں گے اور کشمیر جو ہے جیسے برف باری ٹھنڈا موسم کوئی بھی چیز ہو کسی بھی طرح کوئی بھی اگر پسند ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کشمیر پسند کرنا چاہتے ہیں اسی لیے ہم کشمیر ہی جانا چاہتے ہیں ہم کو اچھا لگتا ہے کشمیر جانا وہاں کا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہر ایک چیز اچھا لگتا ہے